आमच्या वाठारांत मरण येवपाचीं काही मुखेल कारणां आसात तीं म्हणल्यार पयलें आसा हांगाचें आमचें कचरो उडोवपाची निमित्ता ती ताची सोय केल्ली ना दुसरें म्हणल्यार आमचें उदक आसा तें साठवल्लें आसता थंयच्यान खूब अशीं जाळारां सगळ्याक फिरतात आनी सांज जाली म्हणटकच थंयच्यान सगळीं जळारां आसा तीं घरांत वयता सो तें एक मरण पावपाची एक मुखेल अशें कारण आसा तें म्हणल्यार आमकां जळारांनी घास मारल्यार डेंगु मलेरिया अशे रोग जावपाची खूब अशीं कारणां आसात आमच्या वाठारांत भुरग्यांचे मरणांचे प्रमाण चड ना पूण थंयसर तांकां मलेरिया डेंगु जावपाची खूब अशीं कारणां मेळटात आनी ह्या ल्हान भुरग्यांक जतनाय घेवपा खातीर अशें सरकारान खूब येवजणी करपाची गरज आसा आनी त्यो येवजण्यो केल्ल्यो सुद्दां आसा जशें की आमची ला आमच्या गांवच्या लागीं हेल्थ सेंटर करून थंयसर तांकां डॉक्टर धाडपाची तांकां डॉक्टर हर एक आठवड्यांत एक फावटी डॉक्टर येता तें सुद्दां एक फावटी डॉक्टर दोळ्यांचे येतात दुसरें फावटी डॉक्टर रोगाचे येतात तशें करून हेल्थ कॅर सेंटरांत ही गाडी धाडिल्ली आसा आनी ती गाडी हर एक आठवड्यांत येता